میرے قصبے یا شہر کے بارے میں میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایک زمینی قلعہ ہے اور مجھے یہ پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں صرف تین ہے جن میں سے ایک ہمارے شہر میں موجود ہے